हैलो अं यरो में कोई फोन लैना हा दस्स ज्हार दे अंदर अंदर थ्होई जाह्ग कोई फोन खुआढ़े कोल केह्ड़ी केह्ड़ी कंपनी ऐ ते मिगी चाहिदा हा रियलमी सी थर्टी चाहिदा हा थ्होई जाह्ग करेओ कुदै किन्ने धोड़ी थ्होई जाह्ग थ्होई जाह्ग मतलब ओह्दे कन्नै कवर बी थ्होग टेम्पर बी थ्होग जां ओह् अलग लैना पौग अच्छा ते ओह् निं भी फोटो खिच्चियै भेजगे तुस मिगी ते यरो में अगर खिच्चियै भेजी ओड़दे फोटो तुस मिगी ते चलो भाई दिक्खियै कोई ओह् करी ओड़दा हा सनाई ओड़दा हा ते भी मेरे कोल आने गी बी इन्ना टाईम निं ऐ तां करियै बाऽ चलो दिक्खनी आं फ्ही में कल्ल आह्गी में पर मिगी एह् थुआढ़े एड्रेस दा निं पता अच्छा अच्छा ते चलो ठीक ऐ बाण गंगा आह्ली साईड ऐ नी अच्छा अच्छा ते मतलब कुसलै बी आई सकदे जां फोन करियै आना होग ते दुकान खु'ल्ली दी गै होंदी ऐ ना बाऽ दस् ज्हार दे अंदर अंदर चाहिदा ई मिगी फोन भी तुस बाद च निं आक्खेओ ते जेह्ड़े भई हून बारहां ज्हार दा आया ञारां ज्हार दा आया जां पंदरां ज्हार दा ते भी मेरे कोल इन्ने पैसे निं होंदे निं चलो ठीक ऐ भी में कल्ल आह्गी